हॅलो गूड आफटरनून हय तुमकां कितें जाय आसलें हय शूज आसा पेक शूज आसा बोक्स आसा आनी तशें करून आसा वरायटी टायप शूजाची स्लिपर्स आसा सेंडल आसा हय आसा हय सगळे वरायटी आसतले दिसता ग्रे आसा ब्लेक आसा ब्लू आसा हय

स्टोकान जाल्यार तुमकां रावचें पडटलें दोन दीस बेगीन अशें म्हणल्यार दोन दीस रावपा पडटलें कित्याक स्टोक येवपा जाय न्हय तो हय निव आसा त्यान थावजंड बरें कोलीटी आसा ते थावजंडच आनी लो कोलीटी सीक्स हंड्रेड टू फोर हंड्रेड बी तेचे भायर डिसकावंटय मेळटा फिफ्टी टू सिकस्टी परसेंट

हय मारगांव आसा परवरी आसा मारगांव मारगांव बस स्टेंडा मुकार काणकोणां आनी ना आ

तिंगा मागीर तेंचे ओनरा कडेन उलोवपा पडटलें दुसरो स्टोक आसा येवपाचो तो आठ दिसांनी पावतलो हय म्हणल्यार तुमचे ओकेजना टायप तें अशें आवट फिटाचेर ओकेजन कसलें आसा हिल्स आसा पेन्सील हिल्स आसा तुका मेळटा तशें सांजे जाल्यार सांजे ओपन आसता नाजाल्यार फाल्यांय आसा हय डेली ओपन आसता फाल्यां णवां ओपन जाता सातां क्लोज जाता मागीर

आं बरें थेंक यू